جی ہیلو جی بولیے میرا دکان بات مٹھائی والے سے ہو رہی ہے جی بولیے دس کلو لڈو لینا تھا پانچ کلو جی کیسے دیتے ہیں لڈو مہرا نہیں بول رہے ہیں مہرا نہیں کم کریے نا اوہ نہیں دوسروں سے ڈیڑھ سو لے لیجیے گا اوہ اور سون پاپڑی سون پاپڑی کیسے کلو اوہ اوہ کتنا بجے آئے اوہ صبح سے کتنا بجے سے کتنا بجے تک کھلا رہتا صبح کتنا بجے اوہ اور شام کے اوہ تو کل آئیں گے ٹھیک ہے شام میں آئیں گے چھ بجے ہاں نہیں اور کچھ نہیں چاہیے یہی چاہیے تھا ڈیڑھ سو لگا ہاں ہوں ہاں کل دکان کھلا رہے گا نا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تب